हेलो क्या आप स्विगी से बात कर रहे हैं जी मैं अपने ऑर्डर को कैंसिल करना चाहता हूँ अभी मैंने खाने का ऑर्डर किया था उस ऑर्डर को मैं कैंसिल करना चाहता हूँ जी क्योंकि मैं इस अ जरूरी काम से कि बाहर जा रहा हूँ इस वज़ह से मैं अपना ऑर्डर कैंसिल करना चाहता हूँ जी हाँ मेरी ऑर्डर संख्या है दो तीन पाँच छ जी जी मेरा अमाउंट है चार सौ रुपए जी जी तो मैं अपने ऑर्डर को कैंसिल करना चाहता हूँ तो उसके लिए आप मुझे अ समाधान बताएँ कि मेरा जो पेमेंट होगा वो मुझे वापस अ किस तरीके से मिलेगा मुझे यू पी आई के माध्यम से मिलेगा या फिर मुझे ओ टी पी के माध्यम से मिलेगा या फिर मुझे अ डिलेवरी बॉय द्वारा कैस दिया जाएगा कृपया मुझे बताएँ

मेरा अ फोर हंड्रेड रुपीज़ का ऑर्डर था उसको धन वापस करना चाहता हूँ उस

धन्यवाद सर धन्यवाद